अदालगुरि जिल्लानि मानसिफोरनि सामफ्रोमबो मोगा मोगि होन्नानै बुङोबोला जोङो टाउनआरि आरो गामियारिखो नायनानै जोङो गोबां बिदिनो ओह फारागखो जोङो नुनो हायो मानो होनबोला अदालगु उथ जिथु टाउन ओनसोलनि मानसिफोरा गोबां बिबायदिनो बांसिन मा होनगोन बिभागावनो बिथांमोना एथसेबाबो सिगांनानै बुंनो हागोन मानो होनबोला बिथांमोननि थानाय जानायफोरा टाउनआरिलाय बिथांमोननि फरायनायखो लानानै गासै बिदिनो दैयानो होन दै बिभागावनो होन बा गभारमेन्ट सिकिमसआवनो होन बा बिबायदिनो गोबां बुस्थुवाव बिथांमोना सिगाङाव दं होन्नानै बुंनो हागोन आरो जिथु गामियारि बेयावहाय गोबां बिबायदिनो जोङो फारागथिफोरखो नुनो हायो डिपिकाल्टिसफोरखो जोङो नुनो हायो मालाबा मा होनगोन मानसिफोराबो दाबो मानि फरायनायनि बिभागावबो एसे खमलाय मानि गोबां मा होनगोनो ट्रेन्सपर्ट सिस्टेम गारि गुरा जों बेबादि फेसिलिटिसफोरखो जोङो मोन्नो हाया ओह गामियारियाव बियाव बिनिखायनो मानो डिफारेन्टसेसा दाबो दोङो आरो मर्डेन मुगा होन्नानै बुङोब्लाबो मानि इंलिस मुगा होन्नानै बुङोब्लाबो मानि दाबबो बिबायदि फारागा फाराग बुङोब्ला उट टाउन जिल्ला आरो गामि जिल्लायाव दाबो मानि फारागथिया दोङो आरो नुनो हायो